میری سب سے بڑی کامیابی ہے کہ میں نے پوسٹ گریجوئیٹ کمپلیٹ کر لیا یہ میں نے بہت مشکل سے کیا کیونکہ میرے گھر میں پڑھنے کے لیے اتنے پیسے نہیں تھے بٹ میں نے اسکالرشپ کی مدد لی تعلیم میں اچھی محنت کی جس کی وجہ سے میرا فری سیٹ پر ایڈمیشن ہوا اور میں بہت محنت کرتا تھا جس کی وجہ سے اسکول اور کالج والوں کو بھی لگا کہ بچہ کچھ کرے گا وہ میرے لیے بہت ہی فخر کا سمئے ہے کچھ دن پہلے ہی مجھ کو ایم ڈگری سے نوازا گیا وہ میرے جیسے میرے لیے بہت ہی زیادہ فخر کا موضوع ہے کیونکہ آج تک میرے کوئی خاندان میں کسی نے پوس گریجوئیٹ نہیں کیا